तुमी कोण उलयता तुमी कोण उलयता तुजी कंप्लेन किदें आसा

आमचें तशें कांय ना आमी सारकेंच उलयता नॉर्मल लास्ट गेल्या त्या वर्सा आं ओबय आता परत करता न्हू सरवीस वर्स जालें न्हू बट दो सात परत सर्विसींग आसा आं बट आ आतां सर्विसींग करून घेतल्या न्ही फिडोर तो मातसो प्रोब्लम जाला ते सारके करतले आतां जातली आतां स्टार्ट आमी जाय ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आसा आमी तेंवूय सांगता हांव कंडक्टराक मागीर तें नॅक्स्ट टायम याद धरता आमी लक्ष घालता तेतून बरें बरें बरें बरें बरें ओके

कंडक्टराक कंडक्टर नीव घेता तेका काडून उडयता कंडक्टर टिकेट दिना तरी बरें तेका काडून नीव कंडक्टर घेता कोण करता तें कंडक्टर करता बरें तेका सांगता बरें बरें ओके